जयपुर जिले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन जो है वह यहाँ पर भूजल है वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है राजस्थान में जैसे वायु के जल के मिट्टी के खनिज है ईंधन के भी हैं कोयले के हैं जैसे और पेट्रोल के हैं परंतु जो यहाँ के जो मुख्य जो संसाधन है वो भूजल है और इसका उपयोग यहाँ पे जल की प्राप्ति में ही किया जाता है और यहाँ पर जो पर्यावरण की जो चुनौती है उसमें हमारे पर्यावरण की चुनौतियों में मुझे यहाँ पे वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी चुनौती लगती है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कारखाने और फैक्ट्रियां वगैरह है जिनसे और गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं और धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजस्थान में अब धीरे धीरे होता जा रहा है हमारे जिले के जो मुख्य स्रोत हैं उनमें हम यहाँ पर नदियां हैं तालाब है और कुएँ हैं और और हमारे आसपास जो स्वच्छता में जो मैंने बदलाव देखा है वह यह देखा है कि आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वच्छता को सफाई को लेके जागरूक हो गए हैं वह लोग बाग अपने घर के साथ साथ यहाँ पे घर के बाहर की भी और अपने शहर की भी सफाई रखते है जगह जगह कचरे के पात्र रखे गए हैं लोग कचरे की और कचरा लेके सीधे कचरा पात्र में फेंकते हैं जगह जगह गंदगी नहीं रख रहे हैं और हमारे जिले के जो नगर पालिका है वह लगातार यहाँ पे हमारे शहर की जिले की सफाई भी करती रहती है यहाँ पे कचरों के डिब्बे लग जगह जगह पे लगाए गए हैं गीले कचरे के लिए अलग डब्बा लगाया गया है सूखे कचरे के लिए अलग डब्बा लगाया गया है और यहाँ पे जो हमारे जिले की जो नगर पालिका है वह साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पे जो धीरे धीरे प्रदूषण भी फैलता जा रहा है उन सभी की वो साफ सफाई करवा रही है और सफाई के लिए यहाँ पे जैसे ही कचरा पात्र यहाँ पर भरते हैं तो वो तुरंत अगर पालिका की गाड़ियां आती है और सारा कचरा लेकर के यहाँ से जगह से वहाँ पे वो ले जाती हैं